दिक्खो भाई अ'ऊं जैदा प्रैफरंस आयुर्वेदिक आह्लें गी दिन्नी होन्नी क्योंकि आयुर्वेदिक आह्ली दोआई खानी होए असें गी नुकसान निं करदी ऐ अगर असें ओह्दे न फर्क निं होर निं औह्दे नै असें गी नुकसान बी होना ऐ एह्कियां दोआइयां न एह्की खागे अस नुआढ़े नै इक फर्क होग तां असें गी दुई बमारी त्यार होई जानी जैदा दोआइयां खाने कन्नै खागे साढ़े किडनी उप्पर फर्क पौंदा लिवर पर पौंदा ते साढ़े शरीर पर बी बड़ा फर्क पौंदा आयुर्वेदिक होए आयुर्वेदिक दा कोई चक्कर निं होंदा आयुर्वेदिक असें गी ठीक निं करग ते नुकसान बी निं करदी असें गी सिर पीड़ गै होग अस सिर पीड़ आह्ली दोआई खागे

ठीक ऐ चलो असें गी फर्क पेई जाह्ग ओह्दे कन्नै थोह्ड़े चिर अवा होई गै जाना साढ़ी किडनी उप्पर असर करदी ओह् दोआई अफैक्ट करदी आयुर्वेदिक खागे अस आयुर्वेदिक असें गी ठीक निं करग ते उस नुकसान बी करना ऐ कुसै गी किश बी बमारी होग आयुर्वेदिक आह्ले अजकल चूरन चले दे दोआइयां चली दियां सिर लाने आह्ली चली दियां मूहैं लाने आह्ली क्रीमां चली दियां अजकल पतंजली दे तेल बी ऐ न अस खागे जैदा तां असेंगी खराब निं लगग जिन्ना असें गी एह्का लगग रिफाईन बगैरा दोआइयां बी इ'यै नै न अस ओह्कियां खागे जैदा तां इक घटग ते दुई लग्गी पौनी आयुर्वेदिक करगे किश लाज लूज फर्क बी होई जाना ते अगर फर्क बी निं होग ते असें गी जैदा बाद्धा बी निं होग फायदा निं होग असें गी निं ते आयुर्वेदिक दा नुकसान बी निं होना ओह्के च जे असें गी इक फायदा होग खबरै द'ऊं नुकसान गै होग इस वास्तै अ'ऊं जैदा आयुर्वेदिक गी प्रैफरंस दिन्नी होन्नी आं कोशश मेरी होंदी ऐ कि आयुर्वेदिक कन्नै गै ठीक होई जा सारा सिस्टम हां बस इ'यै दिक्खो मेरा